हेल्लो पप्पू हे यौ काल्हि हमरा जयबाक अछि मधुबनी मधुबनीमे उच्चैठ स्थान जेबै कतेक भाड़ा लेब हे एतेक नहि चलैत छै एहिमे दू सए टाका कम देब जायब तऽ काल्हि भोरेमे भोरे आठ बजे तक आबू तहन चलब दुनू गोटे जे जेना हेतै से भऽ जेतै तैआर छियै काल्हि आबि जायब ने हँ हँ हँ ओही रस्तासँ हँ यौ कोनो परेशानी नहि हेतै आउ ने कोनो दिक्कत नहि हेतै ठीक छै ठीक छै एकदम पक्का एनाइ जे छै आ भोरे आठ बजे तक एकदम पक्की घरसँ निकलि जेबै निकलि जेनाइ छै

ठीक अइ ठीक अइ